आमच्या घरांत एक सुणो आसा त्या सुण्याचें नांव टाॅबी तो सुणो आमच्या घरांत फाटलीं आठ वर्सां जालीं आसा आनी तो घरांतलो एक सदस्य कसो जावन आमकां त्याची सवंय जाला हो टाॅबी म्हजे आवयक शाळेंत पवोवपा खातीर दोन किलोमीटर म्हळ्यार चलच वता तिच्या फाटल्यान आनी जशी ती बसीन चडली तर हो सुणो बसी फाटल्यान धांवत येता घरा मोनजात पोसप म्हणजे घरांतल्या लोका खातीर एक बरी गजाल आनी त्या पेट्या खातीर किंवा त्या माजरा खातीरूय बी ती एक बरी गजाल सुणो पोसप म्हणजे आपल्या घराची राखण जाता आनी आपल्या घरांतलें कितें जें उश्टें अन्न भायर पदार्थ भायर पडटा तें आमच्यांनी ताका घालूं येता घरांत सुणें आसप म्हळ्यार आमकां एक राखण जाता आमच्या घरांत आशिल्लो हें पॅट म्हळ्यार हो सुणो आमच्या घरांतलोच एक सदस्य जाला आनी आमकां सगल्यांक ताची खूब आवड निर्माण जाला